हेलो हँ अहाँ के बाजैत छी हम तऽ हँ ठीक बताबू कोनो भी कि बिहारके स्थिति कोना बदलि सकैत छी देखियौ तऽ मतलब हमरा तऽ ई मैथिलीएके गीत भगवतीके गीत यए कोइ मतलब मैथिली गीतमे गेबै तऽ बिहारके मतलब स्थिति बदलि सकैए

हँ सावङ्की गाबैत छै कोइ सरस्वती हँ बिहारमे जे छै से शारदा सिन्हा शारदा सिन्हा यए ओ गीत गाबैए बढ़िआँसँ हँ अमित झा ओहो बहुत सुन्दर गाबैए की कहैत छै दरभंगाके कोन गीत गाबैए ओ एकटा एकटा गीत गाबै हँ हँ हँ हँ हँ गाबैए ओकरा हँ अपन संस्कृति छै अपन देशके अपन बिहारमे बढ़िआँ छै आगू बढ़ि रहल छै सभचीजके तैँ नीक लागैत छै तैँ मतलब बढ़िआँ बढ़िआँ छै की कहैत छियै एकर नाम की कहैत छियै ओ नाम की नहि छियै ओकर आभा पूनम झा रमण रमण कि कोन नाम कहैत छियै ओ इएह ईसभ बहुत सुन्दर सुन्दर बहुत मैथिलीमे गीत गाबैत छै मिथिलाके बहुत बढ़िआँ मतलब अथी छै हँ हँ तऽ शारदा सिन्हा बहुत नाम कमेलखिन हेँ बहुत सुन्दर नाम कमेने छथिन हमरा तऽ बहुत बढ़िआँ लागैए शारदा सिन्हाके गीत की कहैत छै हँ एतेक गीत ओ सुन्दर गाबैए सुन्दर सुन्दर गीत गाबैए छठिके गीत गाबैए अथी होलीके गीत गाबैए मिथिलामे हँ सभटा हिन्दी गीत हँ अथीमे दैत छै ओकर ओकर सभटा अथी आबैए सभटा हँ तऽ मतलब हँ हँ अपन बिहारके नाम रौशन होइए सभ आगू बढ़ैए ठीक यए ठीक यए राखू राखू